मां जडहिं बि कम कंदी आहियां और ॾींहुं थमे रोटी ठाईंदी आयां तडहिं बि गाना ॿुधदी आहियां रेडियो सां हलाइ रखदी आहियां और मूंखे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे मां ॿुधदी बि आहे पूजा कंदी आहे तडहिं बि मां भॼन गाईंदी आहियां और हलाइ रखदी आहियां त हो ॿुधदी रहंदी आहियां गुनगुनाईंदी रहंदी आहे त इन ई तरह मां सिखी वई आहियां और सिखदी आहियां और मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे और मां पंहिंजो टाइम बि पास कंदी आहियां और अकेली हूंदी हा त इन ई में बि मुंहिंजो गाइण सां और करण सां मुंहिंजो टाइम पास थींदो आहे और मां कंहिं यखां सिखी न आहियां और ईअं मां पाण ई रेडियो और टीवी हलाइ करे रखदी आहियां और उनमें भॼन और भॼन हलाइ रखदी आहियां गाना हलाइ रखदी आहियां उहे मां सिखी वठदी आहियां त सिखण जी कोई ज़रूरत न पवंदी आहे इन ई करे टीवी और रेडियो हमेशह पाण सां गॾु रखंदी आहियां त इन ई करे मां सिखी वई आहियां हाणे मूंखे ॾाढो सुठो लॻदो आहे गाइण और और ॿुधण इन ई करे मां कंहिंखां बि न सिखी आहियां पूजा करण में बि पूजा करण माल्हि बि मां भॼन गाईंदी आहियां त उहे ॾाढा सुठा लॻदा आहिनि असांजा वॾा बि गाईंदा हुया त उन्हनि खे ॿुधी ॿुधी करे बि सिखी विया आहियूं गाइण त उहे हाणे असांखे गाइण में ॾाढो सुठो लॻदो आहे झूलेलाल जा बि भॼन गाईंदा आहियूं और वैसे बि गाना बि ॿुधदा आहियूं त हो पुराणी गाना बि असांखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि पंहिंजे टाइम जा पुराणा गाना ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि तव्हांजो मम्मी डैडी बि ॿुधदा हुया त असां उहे बि ॿुधण में अॼु बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त इन ई करे असां कंहिंखां सिखिया न आहियूं और असां ईअं ई भॼन गाए वठंदा आहियूं और गाना बि गाए वठंदा आहियूं